हाँ मैं कई डिजिटल भुगतान ऐप्स को उपयोग करता हूँ जैसे फोनपे पेटीएम भीम यू पी आई जी पे आदि जैसे ऐप्स का ये ऐप्स बहुत सुरक्षित होते हैं क्योंकि अगर पहले के ज़माने में देखा जाए तो तब जो जेब काटने के मामले थे वह कहीं ज़्यादा आए थे वहीं अब आजकल भारत अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कराता है और जो भी भुगतान होता है वह इन ऐप्स के ज़रिए भुगतान करता है इससे जेब काटने के मामले भी अब बहुत कम हुए हैं और यह खुल्ले पैसों के मामले में भी उन उन मामलों में भी यह बहुत मददगार रहता है जैसे कई बार अगर अगर छप्पन रुपए लगते हैं जैसे और अपने पास अगर साठ रुपए होते हैं तो कई लोगों के पास वह छः रुपए चार रुपए खुल्ले नहीं होते तो वह चार रुपए जो दूसरे बंदा है उसे इन ऐप्स के जरिए भुगतान कर सकता है